जोंनि धोरोमाथ' बाथौ धोरोम नङा होनबा बे बाथौ धोरोमखौ दैदेननो थाखाय जोंहा दैदेनगिरिबो थायो दैदेनिगिरजों लोगोसे जोंहा गेदेर गेदेर थानसालि बा गामिनि मन्दिरफोराव जोंहा दैदेनगिरि बायदियै बा ईश्वोरखौ दैदेनलांग्रा बायदि जोंहा गोथारै होन्नाय मोनसे थायो बिथांमोनखौ जोङो गोथारै आफा होन्नानैबो बुङो गोथारिफोरा जोंनो समाजनि बा नखरखौ बा थानसालिखौ फोथारनानै होयो मानसिनि जा लुबैनाय होमबा जा मानसिफोरा सोरबाफोर माबाफोर खालामनो लुगैदोंब्ला दुखुवाव थादोंब्ला बेखौ बिथांमोनहा रायफोरनानै होयो बा ईश्वोरनियाव आरज गाबनानै होयो आरो जोङो बिथांमोनखौ मान होयो मान होनानै जोङो जोंहा नखराव जुदि मालाबा आर'ज बायदिसिना जों जुदि लायोब्ला आरो न' बे लानायाव जोङो बिथांमोनखौ लिंनानै मान खालामनानै बिथांमोननो जोङो जोंनो नखरनि जा नांगौ बावसालियाव जा नांगौ बेफोर बाउथाइ मुवाफोरखौ होजोबनानै जोङो नखरनि सुखु दुखुनि आरज गाबना बिना बिनानै होनो होयो आरो न' बेनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो जोबखांबा एबा जोङो मान खालामनानै हरो आरो धोरोमनि बिखय जेनेबा जोंहा बे आरज गाबनायाव जों गामिनि गासै रायजो राजा फैनायनिफायनो जोङो सासे गेदेर महरै सायख'नानै बिथांखौ बिथांमोननि नखरा जा आरज लिंदों बेनि सोमोन्दैसो बुंफोरमनानै होयो बोसोन बायदियै बुंनानो होयो बेखौ फोजोबनानै जोङो जेनेबा आरजनि माखासे हाबाफारिखौ लाफिन्नानै नख'रनि मोजां गाज्रि सावरायलायनानै बेबायदिनो जोङो आरजखौ गाबनाय जायो आरो बे गोथारैफोराबो बेबायदिनो आरज गाबनानै फोजोबना होयो आरो न' उह बेनिफ्राय बिथांमोनहा जेनेबा मोजां गाज्रिखौथ' बिना होखाबायानो होनानै आरो जिवाव माबाफोर नांगौ नामा बा जोंनि दोरोमाव माबाफोर मिथिनो गोनां खोथाफोर दङ नामा बेफोरखौबो जोङो सावरायलायो आरजनि गेजेरजोंनो मोजां गाज्रि सावरायनानै जोङो गेदेर उन्दैनि सोमोन्दोनि फारसे बा नखराव फिसाफोरखौ जों माबायदि बुजायनांगौ गथ'खौ जोङो माबायदि गेदेर गोलाव खालामनांगौ आरो नखराव मानसिया माबायदि गोरोबनानै थानांगौ बेफोरनि सोमोन्दैबो जोङो गोबां सावरायलायो दोरोमनि गेजेरजोंनो जों माखासे मिथियै बा रोङैखौ जोङो सोलोंनो हायो बा मिथिनो हायो होमबा दायो गामिफोराव जेनेबा जोंहा मा जाबाय थादों खाथि खाला जोंनि मा होनो जोंनि जेनेबा जों जा जों समाज दैदेन्नायाव बा धोरोमखौ फोसावनायाव जोंहा माबायदि अबेथिंजाय जोंहा मा जादों बा मोजां जादों ना जायाखै गुबुन गामिजों बै गामिजों मोजां सोमोन्दो दंलायो ना गैया आरो जोंहा बेबायदिनो बोसोराव जोङो जहैनो जेनेबा गामियारिफोराव थांलायनानै जोङो बायदिसिना जोंनि अबाबजिखथ' बा जोंनि धोरोमनि बिखय जोङो सावरायहैयो बे गामियाव धोरोमा मा बायदि सोलिनानै दङ जोंनि माइनावफोरा मोजाङै दङ ना गैया बिमा माहारिया मा बायदि खामानि मावदों ओह नखरफोरखौ माबायदि खालामदों नखर फोसाबनायाव गामि फोसाबनायाव बयजोंबो नोंजों आंजों गोरोबलायनायाव जोंहा जेनेबा जोङो मिला मिसा बा जोङो सोमोन्दो दं बेबायदि दङना गैया बेफोरनि साखायावबो जोङो सावरायलायनो थांनाय जायो आरो न' दोरोमनि गेजेरजोंनो जोंनि माखासे जों जेंना जेंसिखौ जों सुस्रांनो हायो सासे मानसिया गाव हारसिङै नखरखौ फोसाबनो हाया बा समाजखौ दैदेननो हाया बेनिखायनो जोंनो समाजखौ नांगौ समाजनि गासै रायजो राजाजोंनो जोंनि माखासे माखासे सुबुरुनफोरखौ जों मोननो हायो बा जों रोङैखौ रोंनो हायो जायखौ जों मिथिया बेखौ जों मोनथियो माखासे धोरोमनि मिथिनो गोनां बा सोलोंनो गोनां बहुत माबा आयदा फारि थायो बे धोरोमखौ जोङो जेनेबा फोसाबनायाव समाज दैदेन्नायाव जोंखौ गामियारिया जा रोंदों रोङाखै बेखौ जोङो माखासे रायजो राजानि गेजेरजोंसो जोङो फोसाबलांनो हायो हमना ला धोरोमा जोंखौ माबायदि गोहोम खोख्लैयो होनोबा धोरोम गैयाब्ला सासे मानसिखौ सिनायानो जाय धोरोमजोंसो जोङो सुबुंखौ सिनायनो हायो बुंनो मोनसे जोंहा मेथाइबो दङ जाय हारिया धोरोम गैया बा जाय सुबुं समाजा समाजजों गोरोबनो हाया सासे मानसिखौ सिनायनोब्ला धोरोमनि गोनांथार जायो होननानै बुङो आरो ना जाय हारिया धोरोम गैया बेखौ रावबो सिनायनो मोना होन्ना मेनसे जोंहा मेथाइबो दङ बर'वाव जाय हारिया धोरोम गैया बे हारिखौ सुबुं समाजाव रावबो सिनायानो साफस हमना ला जोंबो दिनै जोङो न' सिङाव हाबनानै थायो नङा होमबा बे न सिङाव हाबनानै थानायाव जोङो जेबो मिथिया जेथिया जोङो समाजाव थांनानै मोनसे बिबान लागोन बा दायथ' लागोन बेयावसो जोङो सिनायजायो रोङैखौबो जोङो रोङो दिनै जोंखौ न' सिङाव हाबबा जोंखौ रावबो सिनायला दिनै समाजनि बिबान लानाय लोगो जों गासैबो जोंखौ सिनाय मोनो बेबायदिनो जोङो जेनेबा जाय जायगायाव जों थांफेरनो मोनाखै बा मोना घोरोमनि गेजेरजोंनो जों गासैखौबो गिदिंजोबनो हायो जों बेलेग जेबो माबा खालामनो थाङा खिन्थु जोङो धोरोमखौ लानानैसो जोङो माखासे हालसालफोरखौ फोस्रांनो थांनाय जायो आरो न' गामियारि बायदिसिना थांनानै बा नखरनि मोजांखौ सोरनिबा नखराव जुदि माबाफोर दावराव दावसि जादोंबा बेखौ जोङो थांनानै ओह डायरेक्ट थांनानै जेबो बुङैनो हाया जोङो समाजनि खोथा लानानैसो बा नेम नेथिजों थांनानैसो जोङो बिथांमोननि नखरखौ जोङो फोसाव हैयो बेबायदिनो जोङो माखासे घोरोमनि गेजेरजोंनो जोङो गासिखौबो मोजां खालामनो हायो होन्ना जों सानो आरो ना बेखिनियानोसै आङो बारा बुंबाय थाला